हाथाइआव आखाइजों बानायनाय सिफोरनिफ्राय रेडिमेद रेडिमेदफोरा गोबां रोखोमनि आलादा जायो आखाइजों बानायनाय सिफोरा रेडिमेदफोरनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला गोबाङैनो साबसिन आरो मोजांसिनै थायो जेरै गोबावसम बाहायजायो एबा जोरो नाथाय रेडिमेद मेसिनजों बानायनाय सिफोरा बारा गोबाव बारा गोबाव सम जोरा लास्टिं होआ आरो नायनायावबो आखाइजों बानायनाय सिफोरा रेडिमेद बानायनाय सिनिफ्राय साबसिन जायो मानो होनोब्ला रेडिमेद सिफोरखौहाय जों गावनि आखाइजों गोसो बायदि न'आव बानायनानै फाननाय आरो मेसिनजों बानायनायफोरा गासैबो गोबाव सम गोबां बुरजा दसे समावनो बानायनाय जायो बेफोरनि थाखायनो माबेयावबा माबेयावबा माब्लाबाफोर गोरोन्थिफोर जालाङो बानायनाय समाव आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आलादा आलादा आलादा आलादा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जों बाजाराव बायनाय रेडिमेद सिफोर बाजाराव बायनाय रेडिमेद सिफोरनिफ्राय आखाइजों बानायनाय सिफोरखौ आं गोबां साबसिन मोनो बेफोरखौ जों गाव गावनि फसन जानाय बायदि बायनाय जायो नाथाय रेडिमेदनि रेडिमेदखौबो माब्लाबा समाव मोजां रोखोमनि मोननाय जायो मोजां क्वालिटिनि गोबां दाम गोसानि बायनो गोनां जायो मोजां रोखोमनि सि नांगौ जायोब्ला नाथाय जों आखाइजों बानायनाय रेडिमेदनि सिफ्राव एसे खम बेसेनावनो आरो मोजां क्वालिटिनि मोजां मोजां बेसेननि मोननो हायो बेफोर सिफोर बाहायनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जोरो एबा गोबाव सम बाहायजानाय जायो